प्रणाम सर मधेपुरा में आए हैं कुछ खेलने की व्यवस्था है

अच्छा है कि फुटबॉल अच्छा है

फील्ड है सर

जो आपने लिया है प्रक्रिया कैसी होती है बैडमिन्टन का फुटबॉल में कोई ट्रेनिन्ग टीम है ट्रेनर जी सर ठीक है सर